مقامی زبان میں کئی نیوج چینل ہیں جو لوگوں کو بہت سے پسند ہے جیسے کہ ہندی انگریزی اردو ہو نیوج ہے نیوج چینل ہوتے ہیں جو سبھی لوگ ہر طرح کے دیکھنا پسند کرتے ہیں کسی کو انگریزی میں پسند آتی ہے تو کسی کو ہندی میں کسی کو اردو میں اور زیادہ تر انسان کو ہندی میں ہندی میں دیکھنا پسند کرتے ہیں کیونکہ ہندی میں سبھی کو سمجھ میں آ جاتی ہے اور پیپر میں بھی اکثر ہندی میں بھی آتا ہے اور انگلس میں بھی اور اردو میں بھی لیکن انگلس میں جو آتا ہے وہ زیادہ تر شہر میں ہی پڑھے جاتے ہیں شہر میں ہی رہ جاتے ہیں اور اور ہندی اور اردو جو ہے وہ ہمارے گاؤں میں بھی آ جاتے ہیں ہر ایک جگہ آتے ہیں اور پھر سب سے زیادہ ہندی کا یوج ہوتا ہے ہندی سے ہندی کو ہر کوئی پڑھ لیتا ہے اردو جو ہے وہ زیادہ تر پہلے لوگ پڑھتے تھے جیسے کہ ہمارے ابو دادا دادا اور یہی ان لوگ کو اردو پڑھنا زیادہ پسند تھا اور ہندی جو ہے یہ ہم لوگ اچھے سے پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ہندی میں کوئی کٹھنائی ہو نہیں ہوتی ہے اردو نیوج جو ہے وہ پڑھنے میں زیادہ دقت ہوتی ہے اور وہ پڑھ نہیں پاتے ہیں اور سمجھ نہیں پاتے ہیں اس لیے ہم لوگوں کو ہندی زیادہ پسند ہے ہندی جو ہے ہر بچہ بورھا جوان کوئی بھی پڑھ لیتا ہے اور ہندی میں سمجھ بھی اچھے سے آ جاتا ہے کہ اس میں کیا خبر اچھی ہے کیا نہیں اور پھر ہندی میں نیوج بھی جو نیوج چینل بھی جو ہوتے ہیں اس میں بھی ہندی میں ہی دیکھنے میں زیادہ اچھا ہوتا ہے ہندی چینل جو ہے ہندی ہندی میں ہر ایک چیز ہر ایک انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے اور انگلس اردو یہ سب چیز میں نہیں آ پاتا ہے جو کوئی بھی نیوج ہو رپورٹ ہو کچھ بھی ہو ہندی میں ہی سمجھ میں آتا ہے اور پھر اگل بگل کے خبر بھی ہے جو سننا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے اور پھر نیوج چینل جو ہے اس سے اردو میں لوگ نہیں اتنا سمجھ پاتے ہیں کیونکہ اردو کے جانکار بہت کم ہوتے جا رہے ہیں اور ہندی میں لوگ زیادہ پڑھتے ہیں لکھتے ہیں اور ہندی سے لوگ زیادہ جانتے ہیں اس لیے ہندی دیکھنا زیادہ اچھا لگتا ہے اور ہندی میں سمجھ میں بھی آتا ہے اور ہم ہندی پڑھنا بھی پسند کرتے ہیں ہندی دیکھنا بھی پسند کرتے اور ہندی میں سننا بھی پسند کرتے ہیں اور پھر ہندی کی جو خبر اخبار ہوتی ہے نیوج ہوتی ہے نیوز پیپر اس میں بھی زیادہ تر ہندی میں ہی سب کو سمجھ میں آتی ہے اور زیادہ تر سبھی کے گھروں میں ہندی نیوز پیپر ہی زیادہ جاتی ہے کیونکہ ہندی نیوج پیپر کوئی بھی پڑھ لیتا ہے آسانی سے اور جتنے بھی خبر ہوتے ہیں اس میں زیادہ اچھے سے سمجھ میں آتی ہے اس میں بھی جتنے بھی خبر ہوتے ہیں اچھی خبر چاہے جو بھی خبر ہو اچھی ہو خراب ہو جو بھی ہو نیوج ہوتا ہے اس میں جو بھی ہو وہ سب سارے انسان کو اچھے سے سمجھ میں آ جاتی ہے کیونکہ ہندی سب اچھے سے پڑھ لیتے ہیں اور پھر اسے سمجھنے میں بھی کوئی دقت نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہندی جو ہے وہ ہر بچہ بوڑھا جوان کوئی بھی پڑھ لیتا ہے دقت نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ مادری زبان ہے اور پھر اور راشٹریہ بھاشا بھی ہے اسی لیے ہندی زبان کو ہم زیادہ پسند کرتے ہیں